पंज जनवरी ॿ हज़ार तेरहं एकटीह मई उणिवीह सौ पंजानवे छवीह जून ॿ हज़ार अठ चोॾहीं अक्टूबर ॿ हज़ार वीह पहिरीं नवंबर ॿ हज़ार ॿटीह